अ' उम खोनादों

अ' जोंना सिमलायावबो जायो आमफ्राय बर' बाजाराव जायो जोंना खाथि खाथिखा जोंना बेयावनो जायो सिमलानिया बिदिनो समबार आमफ्राय बिस्थिबार जायो आमफ्राय बर' बाजारनिया शक्रुबार मंगलबार जायो आरो बियाव जायो थुनलाइ सिमलानिया बिदि जायो आङो थाङो उम सिमलायावनो बांसिन थाङो बर' बाजाराव आरो मालाबा मालाबा थांजाबाय थाया बर' बाजाराव सिमलायावनो बांसिन थांजायो अ' बिजनेसआ मोजाङानो जायो जानायालाय सिमलायाव अ' उम मोजां जायो अ' उम सेल जायोदे मार बायोबो मानसिफ्रा बायसोयो उम बायो उम उम आजिखालिथ' आरो दामखौनो गिला ना मानसिफ्रा मोजां मोजांखौल' नागिरखायोनालाय मोजां मोजां बाथाय बाजारा जायो जानाया सिमलानियानो गिदिर जायो आरो गोबावबो थायो आमफ्राय बर' बाजाराव जाबा बर' बाजारनिया थाब बायोहाय थाब बायनाय मोनो आङो थाब बायसिनो दख'ना द'खाना दङ दंनाया थेवबाबो बिक्रि जायो आरो मानसिफोर बायसोयो मानसि बायो उम हजोंना जोंनि माबाथिंबो दं खाथि खालायाव एसि गोजानानो आरो जों थांबाङा ओरै दावथाला आमफ्राय बिदि ओजोंहाय गलागावफोरथिंबो दं गलागावनियाबो मंगलबाराव खनसेल' जायो जाबाय थाया गलागावफोरनियाबो गलागावआवबो थांजाबाय थाया मालाबा बिदिनो थांजायो थांजानाया गलागावफ्राबो एसे माबायानो जायो मोजाङानो जायो बारा

अ' दे